वीमा कंपनीअ जा प्रकार घणा ई आहिनि जीअं की सभिनि जे पहिरियां पहिरियां त एल आई सी ईंदो आहे सभिनि खे पर बियूं बि ॾाढियूं सुठी आहिनि भारतीय एक्स आहे कोटक महिंद्रा आहे हुननि वीमे जे तरफ़ा सभिनि खे ॾाढो फ़ाइदो ई थींदो आहे स्वास्थ्य वीमो आहे कार वीमो आहे हीअंर हर हिकु जो वीमो थो थिए जीअं की मोबाइल था वठूं हुन जो वीमो थिए बैंक में खातो खोलायूं उने में बि स्वास्थ्य वीमो लई थो वञे पम कंपलसरी थो थी वञे ऐं कुझु लोन वठिणो आहे त हुन में बि वीमो थो खपे मतिलबु हर हिकु ॻाल्हि में हीअंर वीमो आहे ऐं छो न हुजे इने मां फ़ाइदा बि ॾाढा आहिनि पाण खे कुझु ज़रूरत थी पए भई बीमारीअ ख़बर न आहे ओचितो थी थिए त उन में पाण जो हथु मुंझी थो पए नथां पुॼी सघूं त हुन वीमा कंपनीअ सां ॾाढा पाण खे फ़ाइदा था थियनि ॿीं ॻाल्हि किथे गाॾी खणी त वञूं कार त हुते कुझु पाण खां या साम्हूं वारे जे पुल सां कुझु डैमेज थो थिए त हुन में बि पाण खे वीमो हूंदो त फ़ाइदो ई थींदो ऐं वीमो कराइणु खपे सभिनी खे उन में जागरुकता बि रखणु खपे इहो ज़रूरी ॼण थी वियो आहे ऐं ॾाढा फ़ाइदा बि उन में आहिनि वीमो आहे त सब कुझु आहे